मुंहिंजे जीवन में सभिनीनि खां वॾो महत्व आए मुजे मम्मी पप्पा जी शेवा करणु क्योकी हुननि जे बग़ैरि पाण जीउ ई न सघंदा आहियूं नंढी खां नंढी शइ कि वॾी खां वॾी शइ मम्मी पप्पा खे पुछी करे उनन जे अंदर ही पाण खे करणो हूंदो आ हुननि जे हद में ई करणो हूंदो आ हुननि जो कहो मञिणो छोकी हुननि जे बिना ज़िंदगी ज़िदगी न रहंदी आहे मतिलबु ज़िंदगी में रंग ई न बचंदा आहिनि कोई भले ई पैसा हुजनि दौलत हुजे पर माउ पीउ न हुजनि त उहो कुछ मतिलबु न हूंदो आहे पाण कीअं जे पहिरियों कयो आहे उहे जे सां गॾु रहो हुन जी अॻियां जा पालन कयो हुन जी कहा मनो ई पंहिंजे जीवन जो महत्व हूंदो आहे ऐं देश जी शेवा कयो जीअं किचिरो वधीक न फैलायो रस्ते ते करकिन खे शुरू न कयो पान न थूकियो पंहिंजे देश खे स्वस्थ रखणो सेहतमंद रखणो सुठो रखिणो स्वच्छ रखिणो इहो पंहिंजी ज़िंदगी जो हिकु उसूलु हूंदो आहे हिकु मां साधारण माण्हू इहो ई पंहिंजी नंढी नंढी शयूं करे सघे त जाम वॾी कोस्ट थी वेंदे जाम वॾो कल्याणु थींदो आहे अगियां ई पे लाइ जे पाण तुर तुर पाणी बचाए त सघूं पंहिंजे लाइ इहो ई हद में हूंदो आहे उन खां वधीक पाण न करे सघदा आहियूं पंहिंजे लाइ इहो ई सुठो हूंदो आहे वधीक करणु